मैं कुछ दिन पहले बज़ार से एक चाकू लेकर आया था घर के काव घर के काम करने के लिए उसकी कीमत भी बीस रुपये थी लेकिन जब मैंने घर आके उस चाकू का उपयोग किया तो बिलकुल भी वो बहुत ही खराब था उसका हैंडल भी हिल रहा था और वो बिलकुल भी काटता भी नहीं है उससे जब मैंने सब्ज़ी काटी तो उससे सब्ज़ी भी ठीक तरीके से नहीं कटी और जो है मेरे हाथ में भी वो चुभता है तो वो उससे दर्द भी होता है इसलिए मुझे वो चाकू है बिलकुल भी पसंद नहीं आया उसकी कीमत भी काफ़ी अच्छी थी तो मुझे वो बहुत ही बेकार लगा उसका हैंडल है वो भी हिलने लगा है इस वजह से उससे कुछ भी अच्छे से ठीक से कटता भी नहीं है तो वो चाकू है बिलकुल मुझे पसंद नहीं आया